زمین لوگ خرید خرید بیچ کریں تو لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ زمین کو خریدیں تو زمین کی رجسٹری کرائے اس کی سگنیچر کرائے کورٹ میں جا کر کے اس کو اس کا رجسٹریشن کرائے جو کچھ گواہوں کو جو ہے سامنے میں رکھا جائے جب جب زمین خریدے اور جب بیچے تو تو جب جو پیسہ حاصل ہو اس پر بھی گواہ موجود ہونے چاہئیں تاکہ بعد میں کوئی جھٹلا نہ سکے اور یہ کہ کہ زمین کی جو پیمائش کرائی جائے وہ کسی امین کو رکھ کر کرائی جائے تاکہ بعد میں کسی جھگڑے وغیرہ کے مسائل پیش نہ آئیں اور ان زمین کے خریدنے اور یہ اور یہ بیچنے میں ہمیں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ جب ہم زمین میں خریدیں تو تو پیمائش کے وقت ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو جو مخالف آدمی ہیں جو بغل والے کے جو زمین ہے اس کا حصہ ہمارے حصے میں نہ آ جائے اور کمپلیٹلی طور پر جغرافی جو ماہر جغرافی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کر کے کام کروانے چاہیے تاکہ کسی حساب سے بھی دوسرے کا حق تلف نہ ہو تو ان چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے زمین کی خرید و خرد و فروخت کرنی چاہیے